میں نے جب پہلے کچھ دن گاؤں میں تھا تو وہاں پر سبزیاں خود اگانے کی کوشش کی ہے لیکن جب سے شہر میں ہوں مجھ سے تو جو ہے نا نہیں ہو سکا البتہ مجھے یاد ہے کہ گاؤں میں جو ہے دھنیا وغیرہ جو ہے نا میں اگایا کرتا تھا